توہمات و وہ عقائد و رسمیں و رواج ہوتے ہیں جن کی جن کی کوئی سائنس یا مذہبی بنیاد نہیں ہوتی مگر لوگ ان پر صدیوں سے یقین رکھتے آ رہے ہیں ہمارا معاشرے میں بھی کئی ایسی توہمات رائج ہیں جن پر لوگ پختہ یقین رکھتے ہیں چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں یا غیر تعلیم یافتہ ایک عام تواہم یہ ہے کہ اگر کوئی بلی راستہ کاٹ جائے طور پر کالی بلی تو وہ منحوس سمجھی جاتی ہے لوگ فوراً آگے جاتے ہیں یا رستہ بدل بدل دیتے ہیں اس طرح چھینک آنے پہ چھینک آنا بھی ایک نشانی سمجھی جاتی ہے کہ اگر آپ کہیں جانے لگے اور کوئی چھینک دے تو لوگ کہتے ہیں کہ سفر موقوف کر دو کیونکہ یہ برا برا شگون ہے ایک عام توہم رات کو جھاڑو دینا سے متعلق ہے کہا جاتا ہے کہ رات کو جھاڑو دینے سے گھر کی برکت چلی جاتی ہے اور غربت آتی ہے بعضے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آنکھیں پڑ پھڑکنے لگے تو کوئی وقعہ پیش آنے والے جس سے دائیں آنکھ پھڑکنے خوشی کی علامت اور بائیں آنکھ پھڑکنے غم کی